हांव एक धाकटेशा गांवांत रावतां आनी हांगाचो लोक खूब मोगाळ आनी कोणूय दुयेंस पडल्यार एकामेकागेर वाचपूस करपाक पावता आनी एक फावटी आमच्या घरांत कोणा तरी डायरिया जाल्ले लूज मोशन्स तेन्ना तेन्ना जायते लोकांनी म्हाका हे एडवायस दिली की रातचें सांसवां फुगोवन धरप आनी सकाळी उठून कांय खायी नासतना तें उदक पिवप हाच्यानी डायरिया कमी जातलें आनी जाता तितलें आडसराचें उद पिवचें आनी जाता जाल्यार काळे चाव करून तितून लिंबो पिळून ताचे रस घालून पिवचे आनी हे डायरियाक काबार करतले